हेल' सोरमोनथाय अह' खामानियाथ' मावब्ला दङलै फंबाय नाथाय माव मावाब्लासो जेबो गैया दा नों जुदि मावनो गोसो दङब्ला दा टेक्सटायलनि माबाफोरखौ मावनो हागोन नोंथाङा मा होनो जि जोम बिदिनो गाननाय जोमनाय फाननाय बिफोरखौ माबानो हागोन दखान होनो हागोन दायो माने सोनाबारि मेचिननि माबाखौ बन्द' खालामनाय जादों नालाय दा बे आखाइ आखाइनि माबाखौसो आखाइ शिल्प'खौसो एसे गोसो होसिनदों बेखौनो दा हायोब्ला एसे गामिफोरनिफ्राय फानफैनायफोरखौ लाखिनानै ज' दोनथुमनानै बेखौ नोंथाङा एसे बुरजा नङाब्लाबो एसे माबा रेटआव फाननानै माबानो हागोन आरो होनो हागोन दा बे सोलिफुगासिनो दं दायो दा बुथुमनो हागोन फुजा सिजोन फैगासिनो दा बे नै दानसोआव नोंथाङा बुथुमनानै दोन्थ'दो बिनि उनाव फुजा सिजोन फैयोब्ला माबादो फानदो

नों बेसोर बिसिबां होनो बेनिफ्राय एसे नैजौ थामजौसो खमायनानै बा माबासो खमायनानै लाखिदो बिनि उनाव नोङो बाजौसो जानाय जखायै फानदो बेबायदिनो दा बेबायदिनो सलिगासिनो दङ गामिनिफ्राय फाननाय अ दानाय जिफोरखौ फानफैनायफोरखौ लाखिथुमनानै दङ दायो फुजा बोथोर फैयोब्ला दा बेफोरखौ एसे बाजौ बा से रोजायै बारायै फाननाय जागोन आरो जागोन हायोब्ला नों दा बेखौ बुथुमनानै दोननो हागोन औ हायो हायो बे गासैखौबो हायो गानग्रा जोमग्रा आर'नाइ गामसा बेफोर गासैखौबो सिमा दा बेफोरो बुरखांफिनगासिनो दं नालाय मा होनो गोदोनि बे माबानायफोरखौ बावलांनायफोरखौ दासो बुरखांफिनगासिनो दङ दा बेखायनो बेफोरखौ हायोब्ला नोंथांआबो बुंहर ओमफ्राय जों लाखिगोन होननानै ओमफाय लाखिनानै दोन होमब्लानो जागोन औ जाबायना दे अ दे दे दे सम मोनोब्ला फै होमब्ला दे